एक बूक काबार कोरपा लागोत तो टायम सांगपा म्हूळ्या इट डिपेंड्स ओके केन्ना केन्ना मूड आहल्यार आंव सात आठ पेजी एक बारबोर रीड कोत्ता केन्ना मूड नाजाल्या एक दोन पेजीस रीड कोता आनी केन्ना चोडूय मूड आहल्या पोंदरा वीस पेजीस अशें कों कोता आंव सो फिक्स टायमी ना केदो बूक काबा जातोलो केदो बूक काबा जावपा ना मू एशें कोन्न म्हाका केदो टायम मेळटा केदो मूड आसोचोय ते प्रमाणे बरो मूड आहल्यार हांव जाय तें रीड कोतां जायतो पेजीस कवर आप कोत्तां आनी मुड ना जाल्यार थोडे पेजीस कवर आप सो डिपेंड्स केन्ना वीस दीस लागताय केन्ना एक म्हयनो लागोता बुकाचेरूय डिपेंड स्टोरीचेरूय डिपेंड स्टोरी बोर आहल्या स्टोरी सस्पेन्शन बी आहल्या बेग बेगीन हांव रीड कोन्न काबार कोत्ता तेका म्हाका पेशंस आसनाय हांव बेग बेगीन रीड कोन्न बेगीन स्टोरी क्लायमॅक्स जाय म्हाका आनी मातशें स्टोरी बोरींग आहा तितू इंट्रस्टींग ना जाल्यार हांव अशें स्लो रीड कोतां आनी काबार कोतां म्हळ्यार एक म्हयन्या भितो नाजाल्या वीस दिसा भितो अशें काबार कोतां